म्हाका निसर्गाचें चित्र आसा तें रंगोवपाक खूब आवडटा किद्याक तें खूब सुंदर दिसता आनी एक निसर्ग म्हणटगीर तातूंत खूब अश्यो गोश्टी येता तातूंत भितर आपणाल्या निसर्गाची खूब झाडां येता जनावरां येता व्हडले व्हडले दोंगर येता आनी ते दोंगर जेन्ना आमी रंगयता तेन्ना आपल्या मनाक खूब बरें दिसता एक हें निसर्ग आसा तें बी आपूण आपल्या हातान करूंक शकता आपूण ताका तसो आकार दिवपाक शकता आपूण ताका तसो रंग दिवपाक शकता हें आमकां दिसता आनी तें एक एक असो निसर्गाचें ड्रॉइंग काडप म्हटल्यार आनी तें ड्रॉईंग काडप ते ड्रॉईंग ते निसर्गा भितर बारीक बारीक गोश्टी लक्ष दिवन तें आसा तशें ते चित्राचेर काडप त्या निसर्गा भितर आमकां खूब अश्यो गोश्टी दिसता आनी त्यो खूब गोश्टी आमी जेन्ना त्या चित्रान काडटा तेन्ना आपल्या मनाक खूब आनंद जाता आपल्या ह्या निसर्गा भितर किदें किदें आसा तें आपल्याक पळोवपाक मेळटा तांचो कसो तांचो कसो रंग आसा तांचो कसो आकार आसा तें आपल्याक पळोवपाक मेळटा तें एक जेन्ना आपूण निसर्गाचें चित्र काडटा आनी तें निसर्गाचें चित्र काडून जालें म्हणटगीर आपल्याक मनाक खूब बरें दिसता की आपल्यान आयज हो आपलो निसर्ग काडलो एक निसर्ग म्हटल्यार फक्त एक चित्र अशें न्हय बट त्या निसर्गाक खूब असो महत्व आसता आनी तें जेन्ना आपूण आपल्या हातान काडटा तेन्नाच आपल्याक तें समजता जेन्ना आपूण आपल्या दोळ्यान पळयता तेन्ना तें आपल्याक समजता आनी तें संपूर्ण ड्रॉइंग जेन्ना काडून जाता किंवां तें चित्र जेन्ना काडून जाता तेन्ना तेन्ना तें आपल्याक दिसता की येदो व्हडलो निसर्ग आसा येदें व्हडलें जगा भितर जें कितें आसा जावं आपल्या दोळा मुखार जो जो किदें आकार आसा तो तो आपल्यान एक हातान काडलेलो आसा ताचेर आपल्याक खूब अभिमान जाता ते निसर्गा भितर खूब जीव जीव आशिल्ल्यो वस्तूय बी आसता किंवां जीव नाशिल्ल्योय बी आसता बट तें एक निसर्गा भितर खूब अश्यो गोश्टी येता आनी जेन्ना ते निसर्गाक आमी काडटात आनी ताका जेन्ना सुंदर असो पेंट दिता तेन्ना ते आकार आसा जेन्ना ते निसर्गाचो आकार आसा जावं ते निसर्गाचें जें चित्र काडलेलें जें आसा तें खूब भरभरून येता जो निसर्ग आसा आपलो तो प्रत्येक वेळा चेंज जायत रावता तो तसोच उरना सो आपल्यान जर तर तें त्या टायमार काडलें जाल्यार ती आपल्याक एक याद अशी मनान उरता आनी तें आपल्याक खूब बरें दिसता